गोथार गोथार खामानि होनोब्ला जेरै गसाइखौ मोननो थाखाय जेनेबा मंगलबार बाराय एबा बिस्थिबार बारायाव गसाइखौ मोननो थाखाय आलारि बाथि फोजोङैनि सिगां न'फोरखौ साफा खालामनाय लिरस्रां आरिस्रां लाग्रोनाय लोगोसे न'नि गासै जिफोरखौ सुस्रांनाय एबा न'नि गासै मुवा बेसादखौ सुस्रांनाय लोगोसे आरो दुगैस्रां लोबस्रां लाग्रोनानै सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै गावनि

गावखौ फोथायनानै आर'जनि सेराव बाथौ सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै गावखौ गावखौ फोथायनानै बिदिनो सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो लोगोसे बोसोर गोदान बैसागु बैसागुआथ' बर' हारिनि मोनसे गोदान बोसोर लोगोसे बेखौ फालिनायावबो न'खराव फुजा होनाय जायो लोगोसे गामिनि मन्दिरफोरावबो फुजा होनाय जायो बेबायदिनो आरो ओंखाम गोरलै आघोन दानावबो ओंखाम गोरलै जानायाव फुजा होनाय लोगोसे थैनानै थांनाय सुबुंफोरनोबो जाजेननायनि मुङाव जेनेबा ओंखाम गोरलै जाजेननायनि मुङाव बिसोरनोबो सिगांग्रो बावग्रो हरनाय जायो लोगोसे बाथौआवबो ओंखाम गोरलैनि मुङै फुजा होयो आरो बेबायदिनो ओंखाम गोरलै होनाय समाव गामिनि गामिनि सुबुंफोरखौबो ओंखाम गोरलै जानो लेङो खायसेया बिदिनो अनला दाव आरिजों जाहोयो लोगोसेबो आरो बिदिनो सुबुंफोरा जुलि जायो दानि जुगावथ' आरो जुलिया फोरमानसै गाजा गोमजायैसो जायो गोदोनि दिनावथ' बिबार माला सोनानैनो जायोमोन गोथार जुलि दानि जुगाव आरो गोबां सोलायबाय हाबा हुखायाबो गेदेर जालांबाय बिदिनो जानाय लोंनाय आमदानि होसै हाबाफोरावबो बिदिनो